जीअं त मां हिकु शाइरु बि आहियां ऐं हिकु लेखक बि आहियां मां पंहिंजा ॿ किताबु छपिया आहिनि हिकु एहसासु ऐं हिकु मोम अटेली एहसासु किताबु जेको आहे उहो सिर्फ़ु गीत ऐं ग़ज़लुनि जो आहे ऐं मोम अटेली जेको किताबु आहे उन में कुझु कहाणियूं आहिनि ऐं कुझु गीत ग़ज़लूं बि आहिनि उन सां गॾो गॾु मां हिकु एहसासु सिंधी पिक्चर जो निर्माता बि आहियां मां इहो चवणु चाहींदो आहियां की सिंधी ॿोली अॻियां कीअं वधे इहो जेको आहे असां जी अॻे जेका पीढ़ी आहे इहे सभु उनजे लाइ हे जामु कम जूं शयूं आहिनि इहे इन करे मुंहिंजी हीअं कोशिशि रहंदी आहे त मुंहिंजे कहाणी में ग़ज़लुनि में कुझु न कुझु अहिड़ी जेका ॻाल्हि हुजे जेका माण्हुनि खे इनकरेज करे माना चाहत उनमें चाहत हुजे ऐं मुंहिंजी हिकु नंढी आखाणी आहे हिकिड़ी उनमें रिश्तो ख़ून जो रिश्ते ख़ून में इअं आहे की हिकु ॿ नंढा ॿार आहिनि छहें अठें सालें जा उनजा नंढे हूंदे ई माउ पीउ मरी था वञनि ऐं मरी वञण खां पोइ उनजी जेके उन्हनि खे जेको आहे ॿ सिंधी फैमिली जेके आहिनि उनखे पाण खे विरहाए थियूं खणनि हिकु हिकु धीउ थी खणे पई ऐं हिकु पुटु थी खणे पई जेका पुटु खणे थी पई उन माईअ खे चार धीअरूं हुयूं इन करे उन माईअ खे आसे पासे वारा निबिटी निबिटी करे चवंदा हुआ ऐं हिकु ॿी माई हुई जंहिंखे औलाद न हो त जंहिंखे औलाद न हो उन धीअ खईं ऐं जंहिंखे छह पंज चार धीअरूं हुयूं उन उन पुटु खंयो पर पुटु जेको हो ॾाढो शैतान हो तमामु रोज़ु कंहिंसां न कंहिंसां झॻिड़ा करे ईंदो हो एक्चुली उहा ॻाल्हि जेका आहे उन माई खे वणंदी न हुई ॾाढो उनखे इअं लॻंदो हो त उन का वॾी ग़लती कई आहे हुन पुटु खे गोद में खणी करे पर पोइ उनखे हिकु दफ़े झूलेलाल जे साम्हूं अची करे जामु घटि वधि ॻाल्हाए सी पई ऐं उनखे चइसि ई पई त तूं जेकर तोखे न खणां मां त किथे वञी करे तूं बीख वग़ैरह पिनी हां उहा ॻाल्हि जेका आहे उन नंढे ॿार खे दिमाग़ में वेहिजी थी वञे पई ऐं अॻियां खां पढ़ाई थो करे पियो ऐं हिकु वॾो वकील थो थिए पियो ऐं हुन पासे उनजी जेका धीअ आहे जेका आहे उहा वरी डाक्टर थी थी वञे पई अॻियां हली करे जॾहिं ॿई भाई ॿार धारा था थी वञनि पिया धारा थी वञण खां पोइ जॾहिं मिलनि था पिया पाण में त उन कीअं में मिले मिलिजे उनखे त ओचतो अची करे जेका हिकु माई जेका आहे जंहिंजे जंहिंखे चार धीअरूं हुयूं उहा उनखे फ़ोन थी करे पई त भई मां त मां बॉम्बे में आई आहियां ऐं मां तुंहिंजे घरु अचणु थी चाहियां पई ऐं अची करे पंहिंजे ॿई जॾहिं फैमिली पाण में मिलनि थी पयूं तॾहिं उन में ॿई भाउ ऐं भेण हिकु ॿिए खे ॾिसी करे तमामु माना हे त थी था वञनि पिया ऐं उन ॿिन्ही जे अखियुनि में पाणी थो अची वञे पियो ऐं ॿई हिकु ॿिए खे नंढपणु जी यादियुनि में सुञाणे था वठनि अहिड़ी तरह हुननि जो ख़ून जो रिश्तो थी थो वञे